परिवहन की तो अहम भूमिका है मानव जीवन में विकास के लिए और हमारे जिले में तो मुख्य रूप से बस और रेलवे है आवागमन का साधन और हम गरीबों के लिए तो साइकिल बाइक़ और जहाँ नदी से आर पार जाना है तो नाव यह सब हैं और चुनौती है यहाँ समस्या यह है कि जो सड़कें हैं हमारी जगह जगह गड्ढे हो जाते हैं सड़कों के किनारे झाड़ियाँ हो जाती हैं तो आवाग आने जाने के टाइम में साइड किनारे होना पड़ता है तो तकलीफ़ होती है और जो गड्ढे हो जाते हैं रोड में तो समय अधिक लगता है चाहे बस हो चाहे ट्रक हो चाहे अपने बाइक़ हो चाहे फ़ोर व्हीलर हो तो गड्ढों से तो काफ़ी परेशानी है और जो साइड में खर पतवार या सड़क के बगल में गड्ढे हो जाते हैं झाड़ियाँ हो जाती हैं उनसे भी समस्याएँ होती हैं बाकी जहाँ नाव चलती है नदी के इस पार उस पार या पुलिया बन गई है तो तो ठीक है